دلی صرف ایک شہری جگہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایککو ٹورزم کے بہت اچھے موقعے ہیں یہاں کئی گرین اسپیسز اور نیچرل سائٹس ہیں جہاں لوگ نیچر سے جڑ سکتے ہیں جیسے اصولہ بھٹی وائلڈ لائف سینچری یمنا بایوڈیوسٹی پارک اور اراولا ٹریلس یہ جگہ صرف گھومنے کے لیے نہیں بلکہ لوگ یہاں نیچرل واکس برڈ واچنگ اور ک کیمپنگ کا بھی لطف اٹھاتے ہیں ساتھ ہی یہ جگہ لوگوں کے انوائرمنٹ کا حصہ دلاتی ہیں کہ کس طرح ہم نیچر کا حصہ ہیں زائرین یعنی وزیٹرس بھی ان جگہوں پر ٹری پلانٹیشن بھی میں حصہ لے سکتے ہیں کئی این جی اوز اور فورسٹ ڈپارٹمنٹس یہاں واللنٹیئر پروگرامس چلاتے ہیں جہاں آپ درخت لگانے صفائی کرنے یا نیچر گائیڈ پر بن کر مدد کر سکتے ہیں اکو ٹوریزم سائٹس کو مینجمنٹ پلاننگ بھی بہت ضروری ہوتا ہے جیسے پلاسٹک کا استعمال نہ ہو لوگ زیادہ شور شرابا نہ کریں اور وائلڈ لائف کو ڈسٹرب نہ کر نہ کیا جائے جب لوگ ان رولس کا خیال رکھتے ہیں تو یہ جگہ سیف اور سوئٹینبل بنی رہتی ہے ایسے سفر صرف مزے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے ہم مزے ہم مزے لیں مگر نیچر کو نقصان نہ پہنچائیں